हमर घर हरदा छै पूर्णियाँ जिलामे आओर हमर गाँवमे जे छै कि हर तरहके जाति छै जकरामे कि यादव भी छै ब्राह्मण भी छै मुसलिम भी छै आओर किछु किछु बंगाली भी छै आओर घरके आस पास जे छै सन्थाली भी छै हमरो सनिके मुख्य भाषा जे छै मगही छै जे मगहीके ठेठी बोललो जाइ छै हमरो यहाँ पर आओर सन्थालीके जे छै कि सन्थाली भाषा छै आओर प्रायः सब यहाँके पूर्णियाँ जिलाके मुख्य भाषा जे छै ठेठिये छै आोर तकरामे छै किछु किछु जाति जै से कि मुसलिम भी छै मुसलिममे दू तरहके जाति छै एक एक जाति बंगाली भी बोलय छै बंगालसँ आयलो छै एक ठेठी भी बोलय छै आओर यहाँ सोतार भी छै सोतार जै से कि ठेठियो बोलय छै किछु किछु सन्थालियो बोलय छै मिक्स मिला जुलाके जे छै कि यहाँ छै आओर ब्राह्मण जे छै कि किछु किछु मैथिलियो बोलय छै ठेठियो बोलय छै सब सब भाषा मतलब जे छै कि यहाँ चलि रहल छै मिला जुला यहाँ